हा मुंहिंजो लिखण जो लक्ष्य हुओ शुरू खां वठी की मां धार्मिक विषियनि ते लिखा मतिलबु जीअं महाभारत में कृष्ण जी जो थोरो सो सोचण जो हुओ अर्जुन खे सम्झाइण जो हुओ त माण्हुनि खे इज़ी मतिलबु आसान लव्जन में सम्झाए सघां की हो छा था चवणु चाहिनि ऐं मुंहिंजो इहो ई हुओ की मां इहो ई हासिलु करणु चाहींदमि की माण्हुनि जे अंदरु भॻिवान जे प्रति जागृती पैदा थिए मतिलबु भॻिवान छा मतिलबु कंहिं ॻाल्हि सां उहे थींदा आहिनि त उहो माण्हुनि खे पतो पए की असांखे कहिड़ा कर्म करणु खपेनि इहो सभु मां चाहींदी हुअमि बसि इहो ई मुंहिंजो लक्ष्य हुओ